हमको बुक वापस करना है हो जाएगा कि नहीं अरे भाई आप दूसरी बुक दे देते न हमको चाह रहा था हिन्दी का आप दे दीजिए या मैथ का तो वापस करना ही पड़ेगा न हमको मैथ की भी बुक वापस करना है इंग्लिस की अच्छा ठीक है तो कुछ पैसा कम भी होगा ठीक है और और भी बुक चाह रही है हाँ ठीक है दो चार ऐसी बुके हैं कि जो दूसरा मिल गया है तो इसको वापस करना है तो आप वो वापस करके फिर वो जो जो चाह रही है वो किस्त पर दे दीजिएगा अच्छा अच्छा हाँ कला में भी कई ठो बुक रहती हैं अच्छा ठीक है और समाजिक विज्ञान की भी बुक वापस करना है ठीक है ठीक है तब आऊँगी किताब वापस करेंगे न अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है और हिन्दी का भी वापस करनी है बुक हाँ दूसरे राइटर का चाह रहा है बुक अच्छा हाँ ठीक है हाँ ले कर आऊँगी और वापस कर दूँगी मैम ठीक है